हाँ भाई पढ़ते लिख पढ़ते समय कभी कभी ऐसा अक्षर आ जाता है जो पढ़ने में दिक्कत होता है और लिखने में दिक्कत होता है ऐसे ऐसे कभी अक्षर का सामना करना पड़ता है जो कि लिखने में भी कठिनाई होता है और पढ़ने में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है उसमें फिर टाइम लगता है एक एक अक्षर अपना जोड़ते हैं क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से फिन उसे जोड़ कर फिर इकट्ठा करके फिर पढ़ते हैं फिर पढ़ कर फिर उसके बाद वो भी देख कर पढ़ पढ़ लेंगे जोड़ कर फिर उसके बाद लिखने में टाइम लगता है ऐसा बहुत सारे शब्द होते हैं जो हो लिखने और पढ़ने में टाइम लगता है ऐसा बहुत सारे अक्षर हैं जो कि उसे हम ना पढ़ सकते हैं न लिख पढ़ते लिख पाते हैं उसमें टाइम लगता है

और ये